असांजे मन असांजे इलाइक़े में संत कंवरराम मंदरु आहे सिंधीयुनि जो हूं तमामु मशहूरु आहे ऐं उन खे हूं मंदरु तमामु मञियो वेंदो आहे ऐं सभु शरदालू पणिया पणिया खां ई ईंदा आहिनि ऐं दर्शन करण लाइ कंवरराम जी जो ऐं हिते विच विच में पाटी बि थींदी आहे गैट टूगैदर थींदी आहे भॼन थींदा आहिनि ऐं पाण में असां मिलंदा आहियूं ऐं तमामु असांखे ख़ुशी थींदी आहे